खेल लोकके शरीर या मानसिक भलाइमे कोन योगदान दैत अछि तऽ जइसे कबड्डी भऽ गेलै कबड्डीमे होइ हइ दौड़लै दौड़ै हइ कबड्डीमे कबड्डी दौड़े हइ तऽ ओहिमे शरीर फिट रहै हइ जइसेकि दौड़े हइ चलै हइ तऽ शरीर ठीकठाक रहै हइ खेलमे जइसेकि योगदान बहुत बड़ा रहै हइ ओहिमे कबड्डिओमे शरीर अच्छा रहै हइ जइसेकि दौड़ै छिए कबड्डीमे एक तऽ खेलिओ लै छिए दौड़बो करै छै आओर शरीर भी अच्छा रहै हइ दौड़लासे

कथी कहै हइ कबड्डी आओर फेर हॉकी हॉकिओ खेलै हइ तऽ ओहोमे गेन्द फेकलक दौगिके मारलक हॉकी ओहोमे दौगे हइ जइसे शरीर फिटनेस दौड़लासे बहुत शरीर फिटनेस रहै हइ योगदान रहै हइ फेर किरकेटोमे यानि ईसब खेले अइसन हइ से दौगे शरीर फिटनेस रहै हइ एन्जॉय भी होइ सबकिछु होइ हर चीज होइ खेला बहुत अच्छा चीज हइ आओर हरेक खेलमे योगदान रहै हइ खेलाड़ीके शरीर बहुत अच्छा रहै हइ कबड्डीमे तऽ आओर कबड्डीमे पहलमान ईसब खेला खेलमे योगदान रहै हइ शरीर अच्छा रहै फिटनेस रहै हइ शरीर अच्छा रहै हइ पूरा फिटनेस रहै हइ शरीरो रहै तगतगर दौगै छै तऽ थकान नहि बुझाएल ओसब खेलामे खेलैके चाही ईसब शरीर अच्छा रहै हइ घरमे बैठलासे शरीर एकदम सुस्त हो जा हइ तऽ कबड्डी अइसन खेला हइ जइसे दौड़े हइ तऽ शरीर एगदम खून दौड़ैत रहै हइ शरीरमे लागै छिए हँ शरीर हइ एगो ओकरा हरा देब बहुत दम हइ शरीरमे खेला बहुत अच्छा चीज हइ हॉकी किरकेट ईसब बहुत अच्छा चीज हइ आओर किरकेटमे तऽ आओर जइसेकि हम हमे छिए बॉलिन्ग करै छी फास्टमे दौगिके हाथ नचाके बॉल फेकलहुँ तऽ सौँसेके हाथ नाचै हइ पूरा हाथ नाचै हइ यानि पूरा शरीरमे अथी होइ हइ झटका लागै हइ तऽ ओ जे एक तऽ दौगै छी उपरसे दौगै छी तऽ सौँसे खून पूरा शरीरमे चलै हइ अपन शरीर पूरा फिटनेस हो जाइ यानि खेलधूपमे किरकेटमे जइसेकि बैटिन्गो करू बैटिन्गो हमे आर करै छिए बॉलर बॉल बिङ्गलक बॉल देखिके अच्छासे बॉ बॉलके एतेक जोरसँ मारै छिए छक्का चौका चलि जाए यानि हमरा देहमे दम हइ तब ने मारै छिए चलि जा शरीर अच्छा हइ तकतगर हइ खाइ पिए छिए अच्छा खेलै छिए खेलै छिए तब शरीर अच्छा रहै हइ चलै बुलै दौड़लासे अच्छा होइ हइ शरीर आओर कथी कहै हइ घरमे बैठलासे शरीर सुस्त हो जा हइ कोढ़िआके तरह यानि किछु करैके मोन नहि करै इएहमे हम हमे आर खेलै छिए खेलै धुपै छिए हॉकी किरकेट आर शरीर अच्छा रहै हइ